आच्छा

औ आच्छा मा जोंनाथ' बेयाव मा मा लेंगुवेज दं बड' एसामिस बेंगलि नेपालि राभा मिसिं मुसलमान बेथ' रिलिजनसो ना औ औ लवार आसामाव फोरबो दङ ओमफ्राय जोंनाथ' बांसिन ओरै बर'फोरनिनो एरिया जाहैबाय बिटिआर आ थेवब्लाबो ट्राईबेल सिति दं आरो

औ औ गोबांआनो ओमफ्राय जोंनिथिंजाय बांसिन बाङालि रायलायनाय मोनगोन आरो ओमफ्राय बिथिं बङाइगाव थांबा राजबंशी नङाबा एसामिस नोंसोरनि गसाइगावथिं मा बांसिन रायलायनाय जायो

माने गोजा औ ओमफ्राय नोंसोरनिथिं राजबंशिबो दं नामा

ए जोंनि सेरफांगुरियावबो ओरै बांसिन राजबंशी बाङालिफोरखौनो मोनगोन आरो ओमफ्राय बिसोरबो ओ सोरबा सोरबाथ' बर'खौनो रोङो दाना औ औ तु मिनित्स औ